हेलौ बे नामबारा प्लिफ कार्डनि मोन ना औ आदसा दाखालि आङो मोनसे कुरथा अरडार खालामदों मोन एल सायस मानो होनबा आं एल सायस खौ गानोमोन नालाय कुर्टाया माने फिसा फैदों माने एल अर्डार खालामबाय थाबाबो मोजांयानो फैयो माने ओइदिनखालि फिसा सायसनि फैदों आरो कुर्टियाहाय आमफ्रायहाय आं मोजां मोनाखै एदसेबो कुवालिटियाबो इसे मोजां नङा मोन नालाय आमफ्राय आङो सानदों रिटार्न होफिनसै आमफ्राय रिटार्ननि प्रसेसखौ नों आंनो खोनथानो हागोन नामा मारै मारै